हँ बोललहुॅं कि अपनेके गाँवमे कोन कोन पूजा होइ छै

हँ सावन बाला पञ्चमी होइ छै अच्छा भादोमे चौड़चन

अच्छा आश्विनमे दुर्गा पूजा आश्विनमे दुर्गा पूजा ठीक कातिकमे छठि पर्ब आ कातिकमे पहिले छठि पर्ब होइ हइ कि पहिले दिवाली हो इ हइ

हँ पहिले दिवाली होइ हइ तब छठि परब होइ हइ हँ हँ एक दिन नहाए खाए छै एक दिन खरना होइ छै हँ हँ हँ आ तब रैह गेलै जैसे कि हँ हँ हँ होलीमे कोन कोन पर्ब होइ छै फागुनमे होलिए ने होलै हँ तऽ ओहिमे की सब बनै छै हँ रङ्ग अबीर खेलाइ छै खाना की सब बनै छै पुआ बड़ी नहि ठीक हँ अभिक समयमे छै जे ई चैतमे कोन पर्ब होतै हँ चैतोमे पर्ब छै झण्डा फहराइ छै चैती दुर्गा बनै छै सब पर्बे होलै हर महिनामे हिन्दुस्तानके पर्ब छै की चैती दुर्गो होलै चैती दुर्गा भेलै जैसे कि चैती रामनवमीके झण्डा फहराए छै हलुमान जीके पूजा होलै ई सब तऽ होइ ने छै

ओएह ने तब भए गेलै जे बैशखामे कोन कोन चीज होइ छै अच्छे बैशखामे बैशखो पाबनि होइ छै तऽ ओ कोन ढङ्गके ओ होइ छै इहा बैशखो पर्बमे नहाए खाए छै खरना करै छै तब हाथ उठै छै शनि कऽ खरना होइ छै रवि कऽ हाथ उठै छै हाथ अङ्गनेमे होइ छै फेर होइ छै ने तीनो दिन हँ तीन दिन ओहोमे होइ हइ नहाए खाए खरना होइ हइ केकरो दिनके खरना होइ हइ केकरो रातिके खरना होइ हइ हँ करै छै ओहो पबनिए होलै रविओ पबनिए भेलै जैसे कि लोग चैतमे सतुआनी पर्ब करै छै चैती सतुआनी पर्ब होइ छै तऽ लोग चैती बारै छै बाइरि कऽ सतुआनी पर्ब करै छै नहि हरेक समयमे हरेक पर्बमे हरेक पूजा की जेठमे बैशाख की पाबनि होइ गेलाके बाद जेठमे बरसाइत धरैके ओ पूजा भेलै की बरसाइत आर धरै छियै हिन्दू धर्मके हँ